दा बावयैसोनो जोंनि गामियाव माखासे लाइमोनफ्रा माने बागुरुमबा मोसानानै दिन्थियो आरो आरो माखासेफ्रा बायदिसिना हिप हफ बायदिसिना दान्सफोरखौ मोसायो आरो मोसानानै बिसोरो बाहागो लायो आरो बायदिसिना मोसानानै बिसोरो सोलोङो आरो आंबो मोसायो मालाबानि समाव बागुरुमबा आरो फांसनफोर जायोब्ला बेयाव थांनानै बायदिसिना बागुरुमबा आरो बायदिसिना बर'नि दान्सफोरखौ दिन्थियो मोसायो आरो बायदिसिना आथिखालावथ' लाइमोनफ्रा गोबां मोसानो आरो गोबां बायदिसिना सोरबा बादिया दान्स क्लास लायो सोरबा बादिया बायदिसिना लानानै बिसोरो दासान्दि जौगागासिनो दं